ओरैनो दङ र' मा होनो बे टिचार्च डेनिया मा मा खालामगोन मा मा प्रग्राम लागोन ओरैनो बिदि डेन्ससो सल' खननाय मानायनि मा मा लागोन ओरैनो बाकिफोरनावबो सोंबावदो बाकिफोरनाव मा मा लायो मा मा मायो मा गिफ्ट होयो मा खालामो ओमफ्राय ओंखाम जाहोयो जाहोआ ओमफ्राय मा होनो खैथानिफ्राय ओरैनो खैथानिफ्राय खैथायाव फोजोबगोन प्रग्रामखो बेफोरखौ रायज्लायनांसिगोन बेलेगजोंबो दसता दसतानिफ्रायबा होनबानिया बारा मोनाहैया होजा ओमफ्राय सोरखौथ' लिंहरगोन आलासियालाय चिफ गेस्टआलाय

सिंगारफोराबो आरो सासे सासे लिंहराबा ओमफ्राय खालामनोथ' सान्दोंर' फैसाफोरासो फैदोंना फैयाखै ओं बेखौनोथ' फैसा थाबासो बानायनो हागोन ना गिदिर बिसोरबा मा होनो खबरखौनो लालायलायाखै माथो जाथारनोसैआनो नै गैलानो खनसे मिथिं लिंनांसिगोन बिसोरखौ गासैखौबो लिंनानै नोंलाय माथो खालामबाय थादों दे होनबा ना खबर लागोन बिसोरनाव